मैंने मार्केट से एक बुक लिया था सी यू टी का जो कि बहुत ही प्यारा बुक था और यह बुक पढ़ने में और इसकी जो लैंग्वेज है इसमें वह मुझे बहुत अच्छी लगी और साथ ही साथ इसका जो प्राइस था न वह बहुत कम था यह मुझे बुक बहुत ही अच्छी लगी और इसकी जो जीवन शैली थी जो इसमें क्वेश्न वगैरह थे ना वह बहुत ही ज़्यादा डिपली दिया था बहुत ही बारीकी दिया था और बहुत ही अधिक से अधिक कोस्सन जो थे इसमें दिया था बहुत ही ज़्यादा कोस्सन एक तरह से कह सकते हैं दिया था मुझे यह बुक बहुत ही अच्छी लगी जिससे मैं देखकर बहुत खुश हो गया इस बुक को